میرا فسٹ ایکسپیریئنس ہے میں نے امیزون ایپ سے ایک فون آڈر کیا تھا سیمسنگ اے ٹوینٹی فائیو جو مجھے ٹائم پہ ڈلیور ہو گیا اور یہ جو پلیٹفام ہے ایمازون وہ بہت اچھا پلیٹفام ہے اس پہ جو ہے آپ کوئی بھی سامان کو منگا کر کے اگر آپ کے حساب سے نہیں آتا ہے تو وہ آپ جو ہے اسے ریٹرن بھی کر سکتے ہو

مارکیٹ سے ٹھیک رہتا ہے اور یہ پلیٹفام بہت اچھا ہے آفٹرآل یہ ایک بڑی کمپنی ہے ایمزون اور اس پہ کوئی بھی آپ سامان منگاتے ہیں کچھ بھی آڈر کرتے ہیں تو یہ آپ کو ٹائم پہ ڈلیور کر دے گا اور اس کا ریویو میں نے اس وقت فور اشٹار دیا تھا جو مجھے کافی حد تک اچھا لگا اس پلیٹفارم کی خاصیت اور میں وہ فون ابھی تک یوز کر رہا ہوں کسی بھی طرح کا کوئی شکایت یا پریشانی نہیں آئی ہے ابھی تک یہ رہا میرا فسٹ ایکسپیریئنس جو میں نے خریدا تھا